कक्राझार जिल्लायाव गाहाय दावबायनाय खाबुफोरानो जादों मानास सरि रायमना नेशनेल पार्क बेनि उनाव दङ रुपसि इयारपर्ट बेनि उनाव दङ बावखुंग्रि हाजो बेहाय जोंनि बावखुंग्रि हाजोआव जोङो बेहाय फेस्तिभेल जायो सानब्रैनि थाखाय सानब्रै थाम ब्रै एबा सानथाम सानब्रैनि थाखाय आमफ्राय बेहाय बोसो जोंनि बे दोरोङारिया जादों गोदो आजौ आजैनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय बेहाय बैसाग दाननि संक्रान्ति खालि सैत्र दान जोबनायनि सैत्र दान जोबनाय जोबथेखालि बेवहाय जों गोदो गोदायनिफ्रायनो आजौ आजैनिफ्रानो बे हाजो गाखोनायखो फालिबोबाय थादों नाथाय दा बेजों लोगोसे दस्राजों सोलाय सोल' जों जेनेबा गुबुननि गुबुनफोरा जोंनि हारिमुखौ माबायदि जोंनि थांना थानाय माबायदि जायो लोङो बेखौ नायनो थाखाय मोनसे फेस्तिभेल खुङो

माबा लायो सम सम पाराग्लाइडिं कम्पिटिसन होयो बेयाव खारनाय बारनाय बिदिनो साइक्लिंबो होयो अखनबा खारनाय बारनायबो होयो बेबायदिनो जों बायदिसिना होयो आरो बेवहाय मेनलि दा बर'नि आंगोनिबो आंगोसिन ट्रेडिसनेल जानाय लोंनायफोरखौ बेयाव कम्पिटिसन होयो बेहायबो मोसानाय बिदिनो बायदिसिनाबो लाफानाय जायो बेजों लोगोसे रायमना पार्क रायमना पार्का जाबाय जोंनि मा होनो बावहाय जिब जुनाद जों नुयो बाहाय नायनो हायो बाव हाग्रा बुंफब बुंफबनायफोर बेयाव बेसेन गोसा बेसेन गोसा बिफां लाइफां दं आरो जिब जुनादबो दं बेफोरखौ जों नायनो हायो बेजों लोगोसे रुपसि एयारपर्ट बावहाय जोंहा जोंनि गोजाननिफ्राय थांलाय फैलाय हान्थिनो थाखाय जों बेखौ माबानाय जादों दा बेखौ नायनो थाखाय जों हायो बैजों बावहाय जों थांनो थाखाय एसे लामा हान्थिनायफोरा जोंना एसे एसे मालाबा मालाबा उसुबिदा जायो जों बेफोरखौ नायनांगोन लामा एरिखौ फोसाबना आरो बेसिनिखौ थाखाय एसे सुबिदा होनांगोन नायफोरग्राफोरनि थाखाय जेरै बेयाव बावखुंग्रि बावखुंग्रिआव लामा सामानि थाखाय एसे फोसाबनांगोन आरो बेयाव टुरिस्टफोर थाफैनो थाखाय बिथांमोन्नो जानाय थानायनि एसे जायगा बानायना होनांगोन अब्लासो जोंनि जायगाया माबायदि दं मा बायदि गैया बेखौ लांनो नांगोन जेरै रायमना पार्कावबो लामा सामानि थाखाय मोजाङै सुख हान्था मेलाखौ सुबिदा खालामना होनांगोन आरो जानाय थानाय बेफोरनिबो सुबिदाखौ खालामना होनांगौ अब्लासो गोजाननिफ्राय फैनानै जोंनि बे माबाफोरखौ नायनो हागोन